जी हाँ मैं विशेष रूप से सौन्दर्य और अद्वितीय चढ़ाई वाले स्थान का वर्णन कर सकता हूँ जहाँ पर मैं गया हूँ मैं हाल ही में रणथंबोर गणेश मंदिर गया था वहाँ पर गणेश जी का मंदिर एक बहुत ऊँची पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर पर पहुँचने के लिए हमें एक रास्ते में होते हुए चढ़ाई का सहारा लेना पड़ता है वह एक सुंदर और अद्वितीय चढ़ाई वाला स्थान है जहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं उतना ही वहाँ से सुंदर और प्राकृतिक नज़ारा स्पष्ट आता नज़र आता है वह एक अद्वितीय चढ़ाई है जिसको चढ़ने के लिए हम शुरुआत में थोड़े भयभीत से रहते हैं कि हमारे पैर दुखेंगे ये होगा वो होगा हमें हैरानी मेहसूस होती है लेकिन जैसे जैसे हम गणेश जी के नज़दीक आते जाते हैं पहुँचते जाते हैं हमें आनंद की अनुभूति होती है क्योंकि हमें एक तो भगवान का लगाव और दूसरी ओर वहाँ से प्राकृतिक और स्पष्ट वातावरण का नज़ारा देखने को मिलता है वहाँ से हमें जो नज़ारा देखने को मिलता है वह एक दम अद्वितीय और सुंदर है इस वजह से वह चढ़ाई एक विशेष आकर्षक रूप में होती है